السلام علیکم کافی دن بعد ہمارے شاپ پہ آپ وعلیکم السلام اور سب بتائیے کافی دن بعد ہمارے شاپ پہ آئے ہیں جی ہمارے پاس تو جیو کا سیم ہوگا ایئرٹیل کا سیم ہے بی آی کا سیم ہے کون سا سیم چاہیے آپ کو مارکیٹ میں تو ابھی سب سے اچھا جیو کا چل رہا ہوا اور بی آئی کا بھی چل رہا ہے ایئرٹیل کا چل رہا ہے یہ تین تینوں ہی مارکیٹ میں سب سے اچھا چل رہا ہے جی جی ریچارج تو آپ کو سستا پڑے گا جیو کا سستا پڑے گا جیسے جیو میں کچھ پلانس ہے جو آپ کو جیسے کالنگ کے لیے چاہیے آپ کو نیٹ چلانے کے لیے اچھا اچھا جیسے کہ آپ کو آپ نیٹ چلانے کے لیے چاہیے تو آپ یہ سم کالنگ کے لیے آپ کو ایک سو نواسی روپیہ پڑے گا اگر اگر نیٹ وغیرہ لیجیے گا تو آپ کو منیمم آپ کو ڈیڈھ ڈھائی سو روپیہ پڑے گا تو آپ میں جیو کا سیم لے لیجیے جیو کا سین کافی بہتر نیٹ دیتا ہے کافی اچھا ہے سستا بھی ہے اور آپ کچھ زیادہ انکسٹرا لگائیے گا تب بی آئی کا لے لیجیے کون سا فون آپ کا بڑا فون ہے یا پھر چھوٹا والا جیو فون میں جی کیا بولے جی جی بالکل بالکل بہتر بہتر تو سب سے اچھا جیو کا ہے نہیں جی جی جی جیو کا جیو کا بھی بالکل صحیح چل رہا ہے جیو کا نیٹ ورک آپ کو ہر جگہ اویلیبل مل جائے گا ہمارے سب کا سب سے بیسٹ سیلگ جیو کا سیم ہو رہا ہے تو آپ اگر چاہتے ہیں تو جیو کا سیم بھی لے سکتے ہیں جیسے جیو کا سیم میں آپ کو یہ ہوا کہ نیٹ ورک صحیح ملے گا کالنگ میں کوئی دقت نہیں آئے گا جیسا آپ کو نیٹ بڑا فاسٹ چلے گا آپ تھوڑا سستا ہی پڑے گا تو آپ میری طرف سے آپ جیو کا ہی سیم لے لیجیے تو ہاں جیو کا بھی صحیح چل رہا ہے دیکھ لیجیے آپ خود صحیح لگ رہا آپ لے لیجیے ہاں جی جی جی بالکل بڑا والا فون نہیں چلے گا وی آئی کا وی آئی کا آپ کو پڑ جائے گا سب کا الگ الگ پلان ہے جیسے دو سو کا بھی ہے ڈھائی سو کا بھی ہے چلیے ٹھیک ہے تب ملتے ہیں کبھی پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے لے لیجیے آپ جیو کا سم ٹھیک ہے وعلیکم السلام